ड्रॉइंग करता आसतना लोकांक दिसता की ड्रॉईंग इजी सो तें स्टार्ट करता म्हणजे खूब इजी सो तें ड्रॉइंग करता आसतना ते सुरवातेकूच व्हडल्या व्हडल्या ड्रॉइंगांक पेंटिंगांक चित्रांक हात घालतात मागीर तांचे कडेन जायना सो ते ते मागीर अशें न्हयतात की ड्रॉइंग वा चित्र काडप खूब कठीण कशें बट तें तशें पळोवपाक जर स्टेप बाय स्टेप जर करीत जाल्या तें खूब सोंपें आसता